हाँ मैने फोन एकबार किया था आप उठाए नही और एक मेरे को साइकिल चाहिए थी नहीं नहीं लड़कों का चाहिए जो एक नहीं आया एक काफी मोटा चक्के वाला साइकल हाँ हाँ हाँ गियर वाली और साकर दो आगे भी लगा हो बीच में भी लगाया और ट्यूबलेस तो खराब होता है ऐसा मेरे को ट्यूब वाला दे देंगे तो और बेटर होगा अच्छा अच्छा नहीं हमको वो नही चाहिए हमको ट्यूब वाला ही चाहिए अच्छा नहीं तो मेरेको सात आठ हजार तक का अगर कोई है तो बता बता दीजिएगा अच्छा और कलर कौन सा रहेगा मान लीजिए कलर कौन सा रहेगा कलर मेरेको रेड कलर छिके रेड कलर का चाहिए

अच्छा अच्छा अच्छा ये कह रहें की मेरे को फोटो थोड़ा भेज देंगे हाँ एक बार एक बार एक बार एक बार मेरे को भेज दीजिए मैं देख लूँगा पसंद होगा तो मैं वही ले लेता हूँ मैं तो ठीक हे ना नहीं है तो हमको भेज दीजिए यही वाला हम देख हे बता दे ठीक है हमको जल्दी भेज दीजिए ठीक है बजेट में देख लेंगे हजार ऊपर नीचे थोड़ा लेकिन पहले फोटो भेजिए पसंद तो आना चाहिए पहले ना पहले भेज दीजिए में देख लूँगा पहले फोटो भेजिए फिर ठीक है अभी थोड़ा में कुछ काम कर रहा हूँ तो आपसे बात पहले फोटो भेज दीजिए ये मेरा वाट्सप्प ठीक है इतनी जल्दी में फोन काट रहा हूँ ठीक